بینکوں کے علاوہ لوگ سودا گر کے پاس سے بھی قرضے لیتے ہیں اپنی کوئی چیز رکھا کے اور سُنار کے پاس جاتے اور اور بزنس مین کے پاس جاتے ہیں قرض لینے کے لئے اپنے پیپر وہی کچھ رکھا لے کے اپنی جائیداد یا مِلکیت جو بھی ہے اپنا رکھا کے جائیداد ہونے کے لئے سو گولڈ سونا بھی رکھنے کے لئے جو قرض لیتے ہیں وہاں سے اِس لئے بینکوں کے علاوہ یہ چیزیں ہیں